कोविड के दौरान बच्चों ने मेरे बहुत कुछ झेला लेकिन ये मोबाइल जो है इससे ऑनलाइन पढ़ाई होती रही बच्चा मेरा घर बैठे पढ़ता रहा इस मोबाइल के नुकसान भी बहुत हैं और फ़ायदे भी लॉकडाउन में इस्कूल तो बंद ही हो गए अब ना बच्चा आ सकता है ना अध्यापक आ सकता है इस वजह से ये हुआ कि बच्चे घर में रहे पढ़ते रहे ऑनलाइन क्लास चलती रही कोचिंग ऑनलाइन चलती रही चलने में ये है कि ये मान लीजिए इसमें कुछ नुकसान भी हैं कुछ फ़ायदे भी हैं अब जैसे छोटा बच्चा है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसकी समझ में नही ना आ रहा है टीचर बोल रहे हैं टीचर भाई इस्कूल आ नहीं पा रहा है वो अपने घर में बैठा है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही उसमें मेरा मेरा क्या नुकसान हुआ मेरा नुकसान ये हुआ कि बच्चे को मोबाइल की आदत भी लग गई आदत लग गई अब इस्कूल जाता वहाँ खेलता कूदता थोड़ा सा अपना एन्जॉय भी करता टीचर के सामने रहता थोड़ा दबाव भी रहता अब घर पे है ऑनलाइन जैसे हम चले गए या मां अपने काम करने लगी उसकी तो इसमें है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसके बाद उसने उठाया अपना गेम खेलना शुरू कर दिया आज कल का ये फैशन हो गया कि बच्चे किसी की आँखें वीक हो गई किसी का कुछ हो गया डाउन लाउन डाक लॉकडाउन में मोबाइल से फ़ायदे भी बहुत हुए हैं नुकसान भी बहुत हुआ है लेकिन ये है कि पढ़ाना तो था ही अगर पढ़ाते ना तब भी दिक्कत थी आज की डेट में हर बच्चा ये चाहता है कि हमको मोबाइल चाहिए छोटा सा बच्चा हो उसको गेम खेलना चाहिए ये ये कुछ अगर नुकसान हुआ है तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं ये हम नहीं कह रहे कि सारे नुकसान ही हुए हैं फ़ायदे ऑनलाइन पढ़ाई उसने की ऑनलाइन कोचिंग उसने की और अपने माँ बाप का नाम रौशन कर रहा है तो इससे ये है कि मदद भी मिली नुकसान भी हुआ फ़ायदे भी हुए लेकिन इस्कूल जाता टीचर आता टीचर के सामने रहता उसकी क्लास चलती क्लास चलने में ये होता कि वो सामने कम से कम छे घंटे तो बैठता ही बैठता उसके सामने एक घंटे का लंच करता उसके बाद आधे घंटे कुछ खेलता कूदता और उसके बाद छुट्टी होती तो थोड़ा सा उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता कि नहीं सर वो बैठे हैं मेरे अगर हम कुछ करेंगे तो देख ऑनलाइन का मतलब ये हो गया है कि उसने कमरे में रख लिया है मोबाइल ऑनलाइन उसने पढ़ाई की पढ़ा तो रहे हैं ये तो है नहीं कि नहीं पढ़ा रहे हैं अकेले तो पढ़ नहीं रहे हो ऑनलाइन चल रही है तो आप बैठे हो ये तो वो देख नहीं रहा है कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो तो पढ़ा रहा है लेकिन आप आप क्या कर रहे हो आप पता लगे टी वी देख रहे हो बॉल खेल रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं और बच्चों का क्या है बच्चों का आज की डेट में मोबाइल चाहिए छोटा सा बच्चा हो पाँच साल का चार साल का तो उसको मोबाइल दे दो उसके बाद उसको खाना दो पानी दो या ना दो कोई मतलब नहीं वो तुमसे आपसे पूछेगा भी नहीं कि हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पापा हमको खाना चाहिए मम्मी हमको खाना चाहिए कोई मतलब नहीं हम अपना वो अनुभव बता रहे हैं दो बच्चे हैं मेरे तो लमसम ये हुआ लॉकडाउन में एक साल तो पूरा बर्बाद ही हो गया बच्चे का मेरे उसके बाद ऑनलाइन उसने पढ़ाई शुरू की तो हम ये सोचते जैसे हम ऑफिस वाफिस चले गए या खेत पे चले गए तो पापा हमको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो हम फोन उसको दे गए कि वो पढ़ाई करेगा हम वापस आ रहे हैं तो पता लगा देख रहा है कि वो ऑनलाइन फोन जो है जब हम घर के अंदर घुसे जान गया कि पापा आ गए तो उसने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी वर्ना तो अपने गेम खेल रहा है तो ये ऐसे कुछ कुछ फ़ायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं और नुकसान का ये है कि नुकसान यूज़ यूज़लेस है यूज़लेस मतलब फोन डाटा जैसे यूज़ करोगे जो भी जैसा अनुभव उसमें प्रकट करोगे वो आपको ऐसा बताएगा आप अच्छा चाहोगे तो अच्छा होगा बुरा चाहोगे तो बुरा होगा पढ़ाई करना चाहोगे तो पढ़ाई के बारे में बताएगा बुराई करना चाहोगे तो बुराई के बारे में बताएगा तो हमारा मानना ये है कि कोविड में अच्छे अच्छे परेशान भी हुए जिनके पास था उन्होंने पढ़ाई करवाई जिनके पास नहीं था उन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई तो मोबाइल एक आदमी का जो है वो अच्छा ख़ासा अंग बन चुका है और अच्छी चीज़ भी है लोगों ने अनुभव किया अच्छा और लोगों का अच्छा तो कोविड के दौरान परेशान भी हुए लेकिन मोबाइल से काम सब होते रहे जानकारियाँ सारी मिलती रही और अच्छी अच्छी बातें भी मिलती रही समझ में आ गया पता तभी आया कि हाँ जहाँ ये हो रहा है कल वहाँ वो रहा है इतने सारे आदमी वहाँ खतम हुए कोविड से इतने सारे वेक्सीन नहीं पहुँच पाई वहाँ खतम हो गए तो यही सब होता है लेकिन ये है यूज़लेस होता है यूज़लेस आदमी हर आदमी आज की डेट हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल फोन का कोई अपने में मस्त है कोई अपने में मस्त है हर चीज़ पे अपना अपना फोकस है और मोबाइल डेटा का मतलब ये है कि आदमी अगर ध्यान से काम करें तो बहुत अच्छी चीज़ है और अगर ना ध्यान करें तब तो यूज़लेस है ही है ये जो चाहो मोबाइल आज कल की डेट में ने डेटा का मतलब ये है नेट का मतलब जो चाहो वो मंगवा लो घर बैठे बैठे